हम जे छै पाली घनश्यामपुरसँ बिलॉन्ग करै छी हम जे छै बहुत एहिठाम घुमै लए गेलहुँ बिहारमे आओर बिहारमे सबसँ पहिने अपना गाँवसँ पहिले स्टार्ट करै छी कि अतऽ से हम पहिले अहाँके बेनीपुर गेलहुँ लालवा होटल ओहो जगह घूमने छी ओहो जगह खाना पीना हम खेने छी वहाँपर ललवा होटलमे जे छै माछ माउस जे होइ छै बिकाइ छै वहाँपर मछली मट्टन चिकेन ई सब बिकाइ छै वहाँसँ हमसब घूमि फिरि कऽ खेलहुँ बहुत अइसन जे छै वहाँपर शिवनगर घाटमे जे छै एकटा मुखिया अपना गाँवमे नदीमे जे छै एकटा भगवानके चित्र बना मुर्ति बनाके स्थापित कयने छथिन तऽ वहाँपर गेल छी हमसब घुमै लए उहो घुमने छी उहो नीक लागल हमरा ओइके बाद जे छै से हमसब दरभङ्गा गेल छी दरभङ्गामे तारामण्डल घुमने छी हम तारामण्डलमे घुमलहुँ एकदम बढ़िआँसँ एकदम पूरा एहि कोनसँ लअ कऽ ओहि कोन तक हमसब बढ़िआँसँ घुमलहुँ बहुत ऐश मौज कयलहुँ दरभङ्गा तऽ तारामण्डलके बाद जे छै दरभङ्गा एयरपोर्टो गेल छी एयरपोर्टोके बाहर बाहर घुमने छी हमसब दरभङ्गा स्टेशनोपर हमसब बहुत घुमने छी आओर वहाँपर जे छै से बहुत मजा सब कयने छी ओइके बाद मिथिला हाट गेल छी हमसब मिथिला हाट जे कहबै अहाँ सब मधुबनी मिथिला हाट जे मिथिलाञ्चलके लेल बनाओल गेल छै मिथिला हाट ओ मिथिला हाट हम गेल छलहुँ ओइमे हमसब घुमलहुँ टिकट जैसे कि पहिले जे छलै मिथिला हाटके टिकटके दाम उ अहाँके बीस रुपैआ रहै लेकिन एक तारीखसँ जे छै से अहाँके बीस रुपैआके छोड़िकऽ बहुत जादा रुपैआ कऽ देलकै ओकरा सए रुपैआ कऽ देलकै तऽ सए रुपैआ जे छै एखन टिकटके दाम एक्चूली हइ तऽ हमसब घुमै लए गेलहुँ मिथिला हाट से घुमिकऽअयलहुँ तऽ ओएह अख सबसँ हमरा बेटर लागल एहि सबमे तारामण्डल आओर तारामण्डलके बाद हमरा सबकेँ मिथिला हाट मिथिला हाट तऽ भए गेल अहाँके बहुत दिन खुलला भऽ गेलै तऽ एहिमे बहुत पहिले गेल रहौं पहिला दिन हमरा सबकेँ नहि ओते अच्छा लागल लेकिन दुसरा दिन जे छै बहुत बढ़िआँ लागल हमरा सबके मिथिला घुमैमे वहाँपर जे छै बढ़िआँ अपना संस्कृतिके जे छै अपना संस्कृति मिथिलाञ्चलमे जे छै पहिले मरुआके रोटी बनय तऽ मरुआके रोटी तावापर बनय छलै सेककऽ तऽ उ सब सेके सेकेवला सब अहाँके सामान छै ओइमे वहाँपर ओइपर तावापर रोटी बनाकऽ मरुआ रोटी होइ छै चाउरके रोटी होइ छै गेहुँके रोटी होइ छै तऽ वहाँपर बनाकऽ खिलावल जाइ छै तऽ हमसब ओहो सब खयलहुँ ओहिके बाद जे छै अहाँके वहाँपर जेना मिथिलाञ्चलमे मैथिलीमे जे छै अहाँके धान कूटै छै ने उखरिमे फेर वहाँ धान कूटैवला चित्र समान उहाँ राखल छै जाँता होइ छै ने जाँता जे चाउर पीसै छियै आटा पीसै छियै जाँतामे ओ जाँतो राखल छै जाँतामे जे छै से अहाँकेँ हमसब हाथसँ पकड़िकऽ हमसब नचेने रहौं हमसब जाँताके ओकरा पीसने रहौं बड़ मजा आयल रहऽ ओहिके छै जे हल जेना चलबै छलक पहिलेक जमानामे तऽ हलो ओहिमे रखल छै तऽ हलो हमसब कनि हाथ पकड़ने रहलहुँ ओकरा सबके ओहिके बाद जे छै वहाँपर वाटर पार्क छैक अहाँके आओर फेरो सकड़ी मिथिला हाटमे जे छै अहाँके पानिके जे छै ने तालाब नाहित होइ छै ओ तालाब नाहित वाटर पार्क बनायल गेल छै तऽ ओहोमे हमसब गेलहुँ साइडे साइडे पानिमे तऽ नहि गेलहुँ एहि लए कऽ कि ठण्डा छै तऽ ठण्डामे ठण्डा मारि दैत तऽ फेर घुमैके मजा किरकिरा जाइतै ओहि लए कऽ हमसब पानिमे नहि घुमलहुँ बाहरेसँ देखलहुँ सब किछु ओइके बाद देखलहुँ बाहरसँ तऽ ओएह छै कि बहुत अच्छा लागै छै वहाँ जाके जेबै गेलाके बाद लेकिन एकेटा छै कि बहुत दूर हो जाइ छै जाइमे यहाँसँ तकरीबन बीस पच्चीस किलोमीटर दूर छै तऽ हमसब तबो ठण्डा छै तबो गेलियै हमसब वहाँपर बाहरसँ तऽ घुमबे कयलियै ओइके बाद अन्दरो जाकऽ हमसब घुमलहुँ आओर वहाँपर ई मिथिला हाट अहाँके मधुबनीमे कहल जाइ छै मधुबनीमे छै लेकिन मधुबनीमे उ मिथिला हाट नहि छै उ जे छै अहाँके अररिया सङ्ग्राम जकाँ रोड जे छै अररिया सङ्ग्राम एन एच ओ अहाँके अररिया सङ्ग्रामके जस्ट बाजूमे छै मिथिला हाट छै वहाँपर बड़का बैनरो लागल होयत बहुत बड़ा बैनर लागल छै वहाँपर जे अहाँके मेन रोडसँ अहाँके जेबै तऽ अहाँके दिख दिख जायत वहाँ बैनर तऽ उ बैनरसँ देखिकऽ अहाँके जायब हम तऽ गेले छी वहाँपर सब किछु देखने छी वहाँपर मरुआ रोटी हम खेबो कयने छी रौ होटल वहाँ केन्टीन जे होइ छै तऽ कैन्टीनोमे हमसब बैठिकऽ खाना पीना खेलहुँ सब किछु घुमलहुँ फिरलहुँ वहाँपर पार्क जकरा कहै छै बाहर सबमे जेना होइ छै ने पार्क तेना अपना बिहारके मैथिलीमे मधुबनीमे मिथिला हाटमे पार्क छै तऽ ओहोमे हमसब घुमलहुँ आओर बहुत मजा कयलहुँ अहुँ सब जाउ घुमु फिरु आओर दूसरा बात जे छै अहाँके एकटा बढ़िआँसँ घुमेके जगह सकड़ी जे छै सकड़ीमे एकटा दलान रिसॉर्ट खुलल अछि दलान रिसॉर्टमे तऽ अहाँके मानिके चलु कि ओइमे फैमिली लअ कऽ जाइ छै आदमी सब खाना पीना खाइके लेल आओर टहलै बुलैके लेल जाइ छै लेकिन मिथिला हाट जे कहल जाइ हमरा सबके सबसँ बेटर अभी तकमे लागल मिथिला हाट मिथिला हाटमे हमरा सबके फैमिली होइ चाहे दोस्त लोकके होइ सबके साथ हमसब गेल छी वहाँपर आओर बहुत अच्छासँ मजा कयने छी आओर बहुत अच्छा अछि मिथिला हाट मिथिलाञ्चलके लेल सबकिछु जते मिथिला मिथिलाञ्चलमे पहिले भऽ आयल रहै धान कुटनाइ चाउर पिसनाइ हल चलेनाइ उठना बैठना पहिलका घर लकड़ीके फूसके पहिले घर रहै सबके फूसके घर बनल छै वहाँपर फेर पण्डित जी सब जेना पहिलुका पण्डिजी सब रहै वेद पढ़ने तऽ हुनका सबके लेल जे मण्डप बनल रहै घरके से सब बनल छै वहाँपर तऽ मिथिलाञ्चलके जते भी पुराना कल्चर रहै ने सब कल्चर जे छै से वहाँपर मिथिला हाटमे देल गेल छै एखन प्रति ओकर प्रतिबिम्ब तऽ अहाँ सब हम तऽ देखबे कयलहुँ हँ अहुँ सब जाउ वहाँपर देखु सुनु आओर ओइके बाद जाकऽ मिथिलाञ्चलके शोभा बढ़ाउ कनि हम इएह कहब